हमर पास जे छै मतलब पैसा छै तऽ ओकरा मतलब नगद के माध्यमसँ मतलब देना छै आओर ओकरा मतलब कोनो साधन छै कि नहि छै ऑनलाइन पेमेन्टके थ्रु होइ कोई लै छै तऽ ओकरा मतलब सुविधा छै कि नहि आओर अगर नहि छै तऽ नगद भी पेमेन्ट करि सकै छियै आओर एकरा मतलब बदलाव करैके जरुरत छै ऑनलाइन पेमेन्टके भी सुविधा जरुरी छै या नहि तऽ नगद कैशके भी लेवेके जरुरत छै